हा मसाज पार्लर नेहा मसाज पार्लर हा अछा नेहा जी मूंखे आहे न मसाज कराइणो आहे मूंखे छोकी ॾाढो स्ट्रेस आहे लिङनि में लिङनि में सूरु बि ॾाढो आहे त मूंखे मसाज कराइणो आहे अछा अछा अछा अछा ह्म्म ह्म्म ह्म्म्म अछा अछा अछा हा हा मूंखे मतिलबु प्राकृतिक वे सां कराइणी आहे नेचुरल पंहिंजी मसाज हा अछा अछा अछा ह्म्म हींअर मां ॾिसी त रखियो आहे पुछियो बि आहे कंहिंखां भाई मुंहिंजे लाइ इहो सही आहे मां चङो साल पहरियूं बि खे इएं थियो हो त मां करायो त मूंखे ॾाढो आरामु मिलियो इअं ॾाढो आरामु मिलियो हो इअं न न त कहिड़ो तेल उन में वापराईंदा आहियो तव्हांं कहिड़ी जड़ी बूटियूं मूंखे कुझु मूंखे ॿुधाईंदव थोरो कमियूं आहिनि कीअं ह्म्म अछा अछा अछा अछा इहो मुंहिंजी चमड़ी आहे न सेंसेटिव आहे ॾाढी नाज़ुकु आहे मतिलबु ॿियो मूंखे जीअं तीअं शइ छा भाएं कोन थी पए ॿियो इहो मां तव्हांखे पहिरियूं ई ॿुधायां थी कल को कोई परेशानी न थिए इन लाइ मां तव्हांखे ॿुधायांव थी मुंहिंजी स्किन सेंसेटिव आहे नाज़ुकु आहे शइ भाएं कोन थी पए मूंखे कहिड़ी बि इन लाइ त उन जे हिसाब सां करे ह्म्म ह्म्म अछा अछा त मूंखे अछा उहो अछा तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो घणो टाइम लॻी वेंदो मूंखे उहे त ॾाढियूं उचूं हूंदियूं आहिनि न न हो त ठीकु आहे पर ॾींहं में घणा कलाक लॻी वेंदा मतिलबु मूंखे हिकु ॾींहुं में शाम जो सुबुह त टाइम कोन्हे कमु आहे घर जो शाम जो अछा ॿ कलाक तव्हांजे उते ॾियणा पवंदा हा न मूंखे बाक़ी अचां वञां इअं करे टे साढी टे कलाक मूंखे लॻी वेंदा कुलु मिलाए करे मूंखे हिते मतिलबु हा न ठीकु आहे ठीकु आहे इअं तव्हां मूंखे हूअ पैसा ॿुधाइजो पैसा ॿुधाइजो घणा घणा पोइ मूंखे वॉट्सअप करे छॾिजो नत हान अछा अछा अछा न मुंहिंजो ई अछा हे ताक़त जो मां चयो आहे तव्हांखे उन जा घणा अछा अछा पंज सौ मतिलबु फ़ाइदो त पवंदो आहे न हुन में मूंखे फ़ाइदो त पवंदो उहो पहिरीं छाकाणि त जिते जंहिं मां करायो हो उते मूंखे फ़ाइदो पियो हो ॾाढो अछा ठीकु आहे पोइ अछा अछा न हूंअं त रगुलर रहंदमि पोइ सुभाणे घणे लॻे ताईं शाम जो अछा ठीकु आहे ठीकु आहे मां पोइ पंजे लॻे अचांव थी अचण खां पहिरीं तव्हांखे फोन कंदीमांव ठीकु आहे ठीकु जी जी बिल्कुलु करे छॾियो मां पेमेंट करे छॾींदमि तव्हांखे ऑनलाइन ह न इहो ई इहो ई आ हा हा हा जी ठीकु आहे ठीकु आहे ओके